असांजे लाइफ बिजली जे मथां अलाई निर्भर कंदी आहे जॾहिं बि बिजली वेंदी आहे त इलाही दिक़त थींदी आहे जंहिंखे इनवटर आहे त हुन खे हेतिरी तकलीफ़ु कोन थींदियूं पर जंहिंखे इनवटर कोन्हे उन्हनि लाइ इलाही दिक़त थींदी आ जीअं इहे मिडल क्लास वारा आहिनि त हुननि खे चङनि ॼणनि खे इनवटर काने त दिक़त थींदी आहे त हर कोई मतिलबु जीअं मोम्बती जलाईंदो आहे घर में रोशनी करण लाइ हिननि जे इनवटर आहे त हुन खे हेॾी दिक़त कोन थींदी आहे त उहे इनवटर बि मतिलब बि जेतिरो हुन जो टाइम पीरियड हूंदो आहे ओतिरो ओसि ताईं हलंदो आहे ना पोइ इनवटर बि बंदि थी वेंदो आहे त इनवटर जा फ़ाइदा बि आइन हेॾी ॻाल्हि कोन्हे इनवटर जा फ़ाइदा बि इलाही आहिनि ऐं चङनि घरनि वटि इनवटर आहे त सुविधा सुठी मिलंदी आहे हर कंहिंखे